आङो न'खौ साखोन सिखोन खालामनो मोजां मोनो आं लेथ्रा दोना माने न'खौ साफ्फा लेरबाय थायो सिबबाय थायो जाल आरिबो सोंहोआ न'आव आरो न'नि सोरगिदिं लेरो सिबो हाग्रा आरि फुयो मोजां खालामो साखोन सिखोन थोरसि ल'था मोजां साखोन सिखोन थायो दुगैनाय लोबनाय सामफ्रामबो ओरैनो थाया दुगैबाय थायो जानाय लोंनाय साखोन सिखोन थायो हध्धाय सामफ्रामबो ओरैनो थाया जाबोर जिथि खाथि खाला गारा बेखौ ज'मा बुथुमनानै सावस्राङो सिबस्राङो मोजां खालामो जायगाफोरखो एसेबो ब'या दोना माने बिदि दोनबाथाय माबाफोर थाम्फै थामला फोराबो उजिनो मोजां मोनो खाथि खालायाव दाखोर दाला दोनसोमबाबो बायदिसिना मोनामनाय आरिनायबो जायो एखायनो सावस्राङो गोजानफ्राव सावस्रांहैयो लांनानै दाखोर दालाफोरखौ आरो न'फोरखो बिदिनो साखोन सिखोनै लाखिबाय थायो न' जिफोर खनस्रांनाय न'फोर लिरस्रांनाय सिबस्रांनाय आरिनाय हध्धाय थाखायो लिरस्रांनाय लोबस्रांनाय ओरैनो थाया सामफ्रामबो साखोन सिखोन लाखिबाय थाखायो आरो हध्धाय ओरैनो मोजां लाखिबाय थायो माने देहाफ्राबो जानाय लोंनायबो साखोन सिखोन दैफोराबो साखोन सिखोनैनो जायो बिदि सरनानै लोङो जायो सरनानैनो लोंबाय थायो दैफोरखौबो आरामनो माने दैफोरावबो अनेग बिजानु थायो नालाय बेखायनो दैफोरखौबो साखोन सिखोनै जोङो बाहायो आरो लोङो जेनोबा देहाफ्राव जेबो उसुबिदा जाया बिनि थाखायनो जों जानाय लोंनायखौबो साखोन सिखोनै जायो आरो थानायफ्राबो जोङो जोङो जेसेबां मोजां थानो साखोन सिखोनै थानो हायो एसेबां मोजांनो जोंनि देहाफ्राबो मोजां आरो गावखौनो गाव जोंबो मोजां सान्नाय फैयो माने साखोन सिखोन थाबाथाय जोंबो मोजां मोनो गावखौनो गाव साखोन सिखोन थानो हाबाथाय न'फोराव मैला मैथा जाबाथाय बुस्रिनाय आरिनाय सिबस्रांनाय जोंनाथ' बिदि हिन्जावफोरनियाथ' बिदिनोखा नालाय जायगा साफा खालामनाय लिरस्रांनाय सिबस्रांनाय गाबा गावबो जों साखोन सिखोन थायो ओरैनो गादा गुदा थाया जानाय लोंनायबो आरो जायगाफोरखौबो जों मोजाङै लाखियो दाखोर दालाफोरखौ जों खाथियाव गारा गोजानावनो गारखायो गोजानावनो सावस्राङो गारहरो खाथियाव दोना माने जोङो जानला मोनलाबो गारा मोजांसो ज'मा बुथुमनानै सावस्राङो गोजानफ्राव लांनानै माने बेफोरनो जोंनाव जेनोबा बेफोरने अनेक सोमजियो नालाय थाम्फै थामला सेवबाथाय ओंखायनो जों गोजानावसो लांनानै सावहैखायो ओरैनो जानला मोनलाबो गारा न'फोरखौबो जों बिदिनो जों बिदिनो साखोन सिखोनै लाखियो लेरस्राङो मायो जोङो मोजाङैनो दोनो आरो जेनेबा जोंबो मोजां मोनो न'फोरखौ साफ्पा खालाम साखोन सिखोन लाखिबा जोंबो गावखौनो गाव मोजां सान्ना लायो न'फोरखौबो मोजां लाखिनो हाबाथाय देहाफोरखौबो जोङो साखोन सिखोन थाबा जोंबो मोजां मोन्ना लायो देहाफोरखौबो मोजां सान्नाय फैयो आरो लोंनाय जानायफोरखौबो जोङो बिदिनो मोजाङैनो जायो लोङो जेनेबा अनेक बिजानुफोर थायो नालाय दैफ्रावबो बेखायनो जों साखोन सिखोनै सरनानैनो लोंखायो दैफोरखौबो जानायफोरखौबो जों बिदिनो साखोन सिखोनै जाखायो जाबाबो जों आखाइ आरि सुनानै आखाइ आइथिं सुनानै साखोन सिखोनसो जाखायो जानायफोरावबो ओरैनो जानला मोनला जाखाया